شادی پر لوگ دُلہنوں کو اکثر تمام تحفے پیش کرتے ہیں جیسے کہ زیور گہنے کپڑے اور انگوٹھیاں یہ سب دیتے ہیں اور اور بھی کافی کچھ پھول وغیرہ دے دیتے ہیں اور پیسے وغیرہ دے دیے جاتے ہیں کافی زیادہ اور جہیز بھی آج کل بہت زیادہ رواج چل رہا ہے لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ جہیز نہیں دیا جائے بلکہ ایک نکاح اور ایک چھوٹی سی دعوت کے علاوہ شادی اور کسی چیز مطلب شادی میں اور کوئی چیز نہیں لینی چاہیے لڑکی سے جب کہ آج کل جہیز کا بہت زیادہ رواج چل رہا ہے جہاں دیکھو لوگ جہیز مانگتے ہیں جیسے کہ لڑکے کو کار چاہیے ہوتی ہے یا پھر بائک چاہیے ہوتی ہے موٹر سائیکل جسے کہتے ہیں موٹر سائیکل چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ سب سخت منع ہے ہمارے اِسلام میں اور لیا جاتا ہے اکثر زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ آدھی سے زیادہ تعداد جہیز لینے میں یقین رکھتی ہے اور یہ سخت منع ہونا چاہیے اِن سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے انسان کو پر لیکن زیادہ تر لوگ جہیز لیتے ہیں بس بس کچھ ہی لوگ نہیں لیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جہیز لیتے ہیں دُلہنوں سے